टेक्न'ल'जि होनोब्ला जों दिनैनि दिनाव बेखौनो बुंनांगोन जोंनि जाखिनि खामानि मावनाय गोरलै राहा सिगां समाव रुजुनानै नायोब्ला सिगांनि समजों एबा दिनैनि दिन दिनाव रुजुनानै नायोब्ला बेखौनो नुनो मोनो सिगाङाव जों दिनैनिबादि अनलाइननि गेजेरजोंनो गासैबो खामानिखौ मावनो हानाय बेबायदि खामानिखौ जोङो मोननो हायाखैमोन सिगां अनलाइनजों सोलियामोन अफलाइन सोलियोमोन गोबां जारला जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायोमोन दिनैनि दिनाव नाथाय टेकन'ल'जि जुगाव अनलाइननि गेजेरजों गासैबो खामानि मावफुंजोबनो हायो दिनै नोंनि फैसायानो जा बेखौ दायरेक्ट ट्रेन्सफार खालामनो हायो गुगोल पे बेफोरो जोंनि थाखाय बहुत मोजां जोङो गोरलै खालामना लानो हायो से सेखेन्द नै मिनिटनिफोरनि गेजेरावनो जों गासैबो खामानि मावनो हायो थुमदिनाव जोङो अनलाइननि गेजेरजों गोबाव समनि गोनांथि गैलिया दिनैनि दिनाव खम समनि गेजेरावनो जोङो गासैबो खारै एबा दाथाफोरखौ जोङो दैथाय हरनो हानायाव गोबां मदद होयो दिनैनि दिनाव कम्पिउटारनि जुग बे जुगाव जोङो दिनै जों सोलायनो मोनदों दिनै टिकेटनिफ्राय लानानै दिनै बिजाब बिहरनायानो होन जों बेखौ जोङो दिनै अनलाइननि गेजेरजों जों बिहरनो हायो दिनैनि दिनाव बे जोंनि थाखाय जोबोद खाबु गोनां सिगांनि समखौ नायोब्ला दिनै जोङो नुनो मोनो दिनैनि दिनाव गोबां रोखोमनि फारागथिखौ जों नुनो मोनो सिगांनि समाव जों जेरै बेबायदि स्पिड एबा गोख्रों बेफोर खामानिखौ मोननो हायामोन बा खालामनो हायामोन दिनैनि दिनाव टेकन'ल'जि जुगाव दिनै गोबाव सम लानायखौनो दिनै गुसुं समनि गेजेरावनो खालामनो हानाय बे खाबुखौ मोननो हादों टेकन'ल'जि जुगाव जों बेखौ दिनै दाबसे जागानिफ्राय दाबसे जायगासिम खौरां दैथाय हरनायावनो होन जेनै सासे सुबुंनिफ्राय दस्रा सुबुंनियाव फैसा दैथाय हरनायानो होन आरो

फैसा बखनाय सोनाय बेफोरानो होन जोंनि गेजेराव दिनै बेफोरबायदि गोबां मदद होदों टेक्न'ल'जि जुगा बेनो दिनैनि दिनाव जोंनि बयनिबो आंगोसिन आंगो